جب میں چھوٹی اوٹی تھی تو اپنے دوست لوگ کے ساتھ کھیلتی تھی کبڈی کرکٹ اور گٹی سے بھی کھیلتے تھی اور لپا ڈوری کھیلتے تھے بیڈمنٹن کھیلتے تھے یہ سب کھیل بہت اچھی تھی اور نہ یہ بچپن میں بہت اچھے رہتے تھے اور جو ہماری دوست لوگ تھی نا یہ سب بھی کھیلتی تھی ساتھ میں اور اسکول میں بھی کھیلتے تھے ہم لوگ کو ساتھ دیتے تھے کھیلنے کے لیے کھیلتے تھے کبڈی اس میں بہت مزہ آتا تھا کھیلنے میں سب دوست لوگ مل کر کے اب بڑے ہو گئے بڑے ہو بڑے ہوتے ہوتے کچھ کھیل بدل گئے بس ایک کبڈی رہ گیا جو ابھی بھی کھیلتے ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں کبڈی اس میں نہ سارے دوست لوگ مل کے یہاں کی جتنی بھی لڑکی تھی میرے ساتھ میں پڑھتی تھی اسکول میں ہو یا کوچنگ میں ہو تو کھیلتے تھے اگر اسکول میں چھبیس جنوری ہو یا پندرہ اگست ہو اس میں بھی کبڈی ہوتی تھی تو اس میں بھاگ لیتے تھے ہم لوگ کبڈی میں کھیلتے تھے بیڈمنٹن میں کھیلتے تھے اور بھی بہت ساری کھیل تھی جسے ہم لوگ کھیلتے تھے سارے دوست لوگ مل کر کے بھی سارے دوست تھیں جو کھیلتی تھیں بچے میں بھی ابھی بھی ابھی بھی ہم لوگ کو اسکول میں ہو یا کوچنگ میں ہو تو یہ سب کھیل ہم لوگ کھیلتے ہیں اور کبڈی ہر جگہ کھیلی جاتی ہے جو ابھی بھی ہم لوگوں کا بھی من ہوتا ہے تو کھیلتے ہیں کبڈی اپنے دوست لوگ کو بلا لیتے ہیں گھر پہ اور کبڈی کھیلتے ہیں سب دوست ہم لوگ مل کر کے اور مزہ آتا ہے کھیلنے میں